हांवें हालींच शैतान नांवाचें एक पुस्तक वाचलें तें पुस्तक वाचता वाचता म्हाका समजलें की आमच्या देशान काळो जादू कितलो पसारला तो कितलेशे लोक काळो जादू करून दुसऱ्या लोकांक आपल्या वशान करता आणी तेजो गैरउपयोग करता खुबश्यो तरा आसा काळो जादू करपाच्यो हिप्नोटिजम आनी बाकीचें किदें किदें लोक एकामेकाक खावच्या सुद्दां गोश्टीन ताका आपलो काळो जादूचें घालून ते तांकां खावपाक दिता आनी ते तेंच्या वशान जाता तें वाचून हांव सामकें आश्चर्य जालें म्हाका समजुकूच ना की हांव कशें वागूं तें मागीर वाचता वाचता म्हाका हेंवूय समजलें की काळो जादू क शिकप आनी काळो जादू करपाक करप हे दोनी खूब कठीण आसा बट थोडे लोक हें आपल्या इच्छेनुसार खूब प्रयत्न दिवन काळो जादू शिकता पूण हें आमच्या देशा खातीर बरें अशें म्हाका दिसना तें त्या पुस्तकान एक दादलो आशिल्लो जाका काळो जादू करपाक कळटालो ताणें एका च् फॅम्ली बरोबर केल्ल्या चलये बरोबर काळो जादू केलो आन ताका वशान करून घेतलें मागीर मागीर समजलें की ताणें तें एकूच चलया चलयेक न्ही पूण अशीं खूब शंबर एक चलयेंक तांच्या ताणें आपल्या वशान करून घेतिल्लें हें वाचून हांव खूब दचकलें हाज्या मागीर हांवें चिंतलें की आजच्यान कोण कितें दिता तें हांव कांयच खावपा ना कित्याक आमी आतांच्या जगान कोणाचेर विश्वास करपाक शकना